हेल्ल' औ हेल्ल' सोरमोनलाय औ औ भबानि औ औ औ बानायो दा आं आखायजों बानायो दा हेन्दक्राफ्ट जेनेबा बैयो एमब्र'यदारिफोरनि बुस्थुफोर दङ बेगफोर दङ ओमफ्राय बे एमब्र'यदारिजों बानायनाय कासट'माइज्द परट्रेटफोरबो बानायो ओमफ्राय इयारिंसफोर दङ हेनमेद इयारिंसफोर दङ हिसानजों दानाय मनाथ' बिदि जाया खिन्थु आं बिदि सुथाबोसो आरोना बिदिखौहाय बेयावहाय एमब्र'यदारि खालामो माने जिखुनु कासट'माइज्दखौ खालामो आरो नोङो फ्ल'रेल दिजाइन खालामो ना नोङो एब्सट्रेक्ट माबा बिदि पैनटिंबो खालामजायो पैनटिं खालामनायबो मोनो ट'टे बेगफोर हेन्द पैन्टेट दामफोरा बे ट'टे बेगफोरनाहाय टु हानद्रेदनिफ्राय स्टार्ट जायो टु हानद्रेद थ्रि हानद्रेद बिदिनो ओमफ्राय बे जलंगाफोराहाय फर हानद्रेद फाइभ हानद्रेद ओमफ्राय फिसा फिसा बिदि मबाइल बेगफोरबो दङ मबाइल बेगफोराहाय टु हानद्रेदफोर लायो टु हानद्रेदनिफ्राय स्टार्टिं आरो आर्टआहाय बेबो साइजनि सायावसो लायो साइजाहाय फिसा साइजफोरखौहाय स्टार्टिं थ्रि हानद्रेदनिफाय लायो ओमफ्राय दिजाइनजोंबो दिपेन्द आरो नों दिजाइनखौ बारा होयोबा बिदिनो फाइभ हानद्रेद सिक्स हानद्रेद ओमफ्राय गिदिर साइजफोरा जेनेबा टुयेल्भ इन्सफोराहाय थावजेन बारो आरो वान थावजेन बारा बारो बेखौबो हायो बेखौबो खालामो जोङो बिदिबो अर्दार लायो औ औ औ खनसेलागैनो बुरजा अरदार खालामोबाथ' एसे एनै दिसकाउन्ट होयो अ अ होगोन दे माने एसे एनैथ' दिसकाउन्ट होखायो होनायालाय दिनै अरदार खालामोबा मा होनो आंना पेनदिं अरदारफोर दङ बाहाय थ' इसे टाइम लागोन आरो जेनेबा बानायनायाथ' सानसे सान्नैआवनो जायो खिन्थु पेनदिं अरदारनि थाखायसो एसे लेट जायो आरो अ हिसाननि दानायथ' बिदिथ' जाया होनबाबो जेनेबा बे दानाय मेटेरियेलजोंबो बानायनो हायो आरो जानायालाय जागोन औ औ आंना दखानाहाय बै उदालगुरि ट्राइबेल बिनावहाय दङ बेहाय फैबानो मोनगोन आरो एक्सट्रा बानायखानाय दिजाइनफोरबो दङ बेफोरखौबो नायफैजागोन औ औ औ औ जागोन दे औ